हैल्लो हां जी नमस्ते अच्छा कोई निं आई जाओ साढ़े इद्धर बाल्ला सुंदरी माता ऐ इद्धर दिक्खने आह्ले सुकराला माता इद्धर बत्थेरियां चीज़ां दिक्खने आह्लियां उद्धर मैटाडोर बी आई जंदी ते तुस निक्की बैन कोई टूरिस्ट कोई अपनी छोटी गड्डी दिक्खी लैओ कोई थोह्ड़े जनें ऐ ते नेईं गड्डी चली जंदी थोह्ड़ी दूर अग्गे जेह्ड़ी बाला सुंदरी उप्पर चढ़नी प्हाड़ी ओह् ते पैदल चलनी पौनी ऐ पैसे देई ओड़ेओ कोई अट्ठ नौ ज्हार रपेआ हां फिर सुकराला माता बी दस्सना उद्धर फ्हीं सारा घुमाना ना अपना लाह्का जेह्ड़ा बी ऐ चलो तुस आई जाओ करी लैगे रेट आई जाओ तुस दस्सी लैगे घुमाई लैग्गे